यहाँ जेना कोइ भी डिस्ट्रिक्ट मैदानमे या फेर जे बड़ा बड़ा हमरा सबके महाविद्यालय सब छै वहांँ जेना वहांँ जेना खेल सब हुवै छै तऽ जब भी कोइ घायल वायल होइत छै तऽ पहिने तऽ ओकरा लिअऽ व्यवस्था करलो जाइत छै किट उट रखलो जाइत छै मेडिकल किट ओएहसँ देलो जाइत छै अगर जादा सीरियस रहैत छै तऽ ओकरा लिअऽ डॉक्टर भी अपॉइंट करलो जाइत छै जेना बगलके बगलेमे मतलब आसपासमे ही सदर सदर अस्पतालके व्यवस्था भए जाइत छै हमरा आरमे तऽ ओकरा डॉक्टरके लिअऽ वहांँ अपॉइंट करलो जाइत छै ओकरा वहांँ डालए लऽ जाइत छै ताकि अच्छासँ अच्छा सुविधा मिलए अच्छासँ अच्छा कोइ दिक्कत नहि हुए कि घायल भए गेलै तऽ जादा किछु सीरियस नहि भए जाइत छै एहि लेल तऽ अगर केओ घायल भए जाइत छै तऽ पहिने तऽ किट रखलो जाइत छै ओकर बाद अगर ओकरासँ जादा सीरियस रहैत छै तऽ ओकरा सदर अस्पताल सरकारी अस्पताल ओकरा या फेर जिलाके जे मेन अस्पताल छै वहांँ लए कऽ गेलो जाइ छै जाइ छै या फेर अगर मीडियम लेभलके जेना मध्यम लेभलके छै कोइ दिक्कत तऽ ओकरा लेल एक डॉक्टर भी छोटा मोटा रखलो जाइ छै कि कोइ छोटा मोटा दिक्कत हुवे तऽ चलए सकए